جب ہم آن لائن ویب سائٹ سے کوئی جوتا وغیرہ خریدتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے کامنٹس بک میں ان کا ریویو چیک کریں گے کہ جن لوگوں نے جوتے خرید رکھے ہیں کہ ان کی کوالٹی کا رنگ کیسا ہے اور وہ کن کن سائز میں موجود ہے اور اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ وہ جوتا اور اس کا رنگ ہماری مرضی کے مطابق اچھا ہے یا نہیں